हाँ मैं आपको अपने पसंदीदा साहित्यिक पात्र के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी भारतेन्दु हरीशचंद्र से ही हमें वास्तविक अर्थों में हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता के दर्शन होते हैं उनके द्वारा लिखी गई जो कुछ साहित्यिक पत्रकारिताऍं वो काफ़ी ज़्यादा अद्भुत हुआ करती थी हिन्दी की आरंभकालीन साहित्तिक पत्रकारिता से ही हिन्दी गद्य का चलता हुआ रूप निखर कर सामने आया है और भारतेन्दु युग से गद्य विधाओं और गद्य साहित्य की अखण्ड परंपरा का अभाद आविर्भाव हुआ है अठारवीं शताब्दी में भारत के कई नगरों जैसे गोआ बम्बई सूरत जैसे अनेक छापेखाने कायम हो गए थे तो जैसे कि पहले प्रिंटिंग प्रेस के लगभग सवा सदी बाद गोआ में भारत का पहला प्रेस कायम हुआ था जोकि परमेश्वरन थकप्पन नायर के शब्दों में ना केवल हिन्दी और उर्दू की पत्रकारिता का जन्म कलकत्ता में हुआ था